و علیکم السّلام و رحمۃ اللہ جی جی جی جی دیکھیے ہمارے یہاں نئی اور پرانی سیل کتابوں کی خرید و خرید و فروخت ہوتی ہے اور کتاب ہم جو لیتے ہیں وہ کتاب کی کنڈیشن کے اعتبار سے لیتے ہیں جیسی کنڈیشن ہوگی کتاب کی تو اسی اعتبار سے ہم اس کے دام لگاتے ہے اگر اچھی کنڈیشن ہے تو لے لیتے ہیں ستّر پرسینٹ پہ لیکن اگر کوئی زیادہ بےکار سی ہے تو اس کو تیس پرسینٹ تک لے لیتے ہے جی ہاں اور نئی کتابیں ایم آر پی جو اس کا ریٹ ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے دی جاتی ہے ہاں لیکن اگر آپ چاہو گے تو تھوڑا ڈسکاؤنٹ کے اعتبار سے بھی دے دیں گے جی ہمارے لائبریری میں جو ہے ہر طرح کی کتابیں ملے گی آپ کو آپ کو کون سی کتابیں چاہیے جی مل ملے گی آپ کو اس کے تقریباً دو سو پچہتر عام ریٹ رہے اس کا اور اس کے علاوہ جو اور چاہیے اگر آپ اچھے کاغذ والی لیں گے تو اس کا کچھ کچھ بڑھ کر ہے جی جی وہ تھوڑا اس کا بڑھ کر دس پرسینٹ ہو رہا یعنی جیسے وہ دو سو پچہتر کی ہے تو وہ آپ کو پڑے گی دو سو نبے میں ٹھیک جی ٹھیک ہے نا اور باقی آپ دکان پر آ جائیے گا ہم وہاں پہ آپ کو دکھلا دیں گے ٹھیک ہے السّلام علیکم